असां हाणे जॾहिं बि घुमण जो प्रोग्राम ठाहींदा आहियूं त असां अॻिमें ई इहो ॾिसी वठंदा आहियूं की हुन तरफ़ वञण लाइ सुठो आरामु दायक सफ़र जो हिकु बंदोबस्त हुजे ऐं हुते ट्रांसपोटेशन उहा सुठी हुजे ऐं सभिनी खां वॾी ॻाल्हि जेको की उते जेको खाधो ख़ोराक आहे जेको पाण खे पंहिंजे सरीर खे पाण खे वणे सूट करे त उहो खाधे जो बंदोबस्त हुते हुजे ऐं हुते ज घुमण लाइक़ु जेकियूं जॻहियूं आहिनि ऐं उतां जो जेको मौसमु आहे उहो मौसमु इहो अॻु में ॾिसी करे पोइ ई इहो सफ़र जो प्रोग्राम ठाहिणु खपे ऐं असां हाणे इअं ई कंदा आहियूं हुन हुन ख़राबु एक्स्पीरेंस खां पोइ असां हाणे पाणि ॿ दफ़ा विया आहियूं की हाणे उहो सभु ॾिसी करे ॾिसी वासी करे सभु चेक करे ट्रांसपोटेशन ऐं होटल में लहण खाधो ख़ोराक आहे इहो सभु चेक करे हवामान कीअं उतां जो जंहिं पी पीरियड में असां वञूं था उहो चेक करे असां पोइ ई इहो हाणे सफ़र जो प्रोग्राम ठाहींदा आहियूं